असांजे स्कूल में असांखे ड्रॉइंग सेखारंदा हुआ ऐं असां ॾाढे शौक़ सां सिखंदा बि हुआसीं ऐं हर जॻह ते असांखे भाग वठण जे लाइ कॉम्पटीशन में भाग वठण लाइ चवंदा हुआ ऐं असां काफ़ी इनाम बि जीते आहिया हुआ ईंदा हुआसीं बचपन में त काफ़ी सेखारंदा हुआ झंडो ठाहिण पंद्रहं अगस्त ते झंडे ठाहिण जो कमल जो फूल गुलाब जा फूल जीअं एपिल ठाहिणु इहे नंढी नंढी शयूं पहिरीं त नंढी क्लास में सेखारींदा हुआ पोइ धीरे धीरे वॾी वॾी क्लास में आहियासीं त पो उने में क्रेफ काग़ज सां गुड़िया ठाहिणु ऐं कॉपी जे गतनि खे गतो थींदो हुओ पोइ उनखे वॾे गते ते झोपड़ी ठाहिणु उन खे वरी मथां मथां सिंगारे करे सुठे नमूने से ठाहींदा हुआसीं पंहिंजे ॿारनि बुद्धी जे हिसाब सां असां घणेई कुझु इनाम जीतिया हुआ ऐं भॻिवान जी दया सां हाणे बि शौक़ु रखंदा आहियूं ऐं नंढनि नंढनि ॿारनि खे बि सेखारंदा आहियूं नर्सरी केजी जा ॿार अॼ सूदो बि उन्हनि खे ठाहिण में आर्ट उन्हनि खे सेखारण में असां मदद कंदा आहियूं ऐं काफी सुठो बि लॻंदो आहे की नंढा ॿार असांजो बचपन लॻंदो आहे की उन्हनि ॿारनि में अची वियो आहे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जेॾी महिल ॿार ठाहींदा आहिनि ऐं अची करे ॾेखारंदा आहिनि त पंहिंजो बचपन बि यादि ईंदो आहे ऐं कागज़ जी नाव ऐं ई त ॿार त सभु सिखी वेंदा आहिनि त पोइ पिया मस्ती कंदा आहिनि ईअं ई करे असां ॿारनि खे सेखारंदा आहियूं ऐं सिखंदा अञा ताईं बि सिखण जो मौको मिले त सिखंदासीं ज़रूरु